میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے والد کے دوست کے فام ہاؤس پر گیا تھا وہاں پر الگ الگ قسم کے پھولوں کو دیکھ کر مجھے بھی باغبانی کا شوق پیدا ہوا پھر میں نے اسی وقت باغبانی کا عہد عہد کر لیا تھا پھر میں نے گھر پر آ کر جگہ دیکھی کہ کہاں پر مجھے باغبانی کرنی ہے پھر اس بارے میں معلومات لیا یوٹیوب کے ذریعے باغبانی کے بارے میں سیکھا اور اس کے بعد میں نے باغبانی کا آغاز کیا